भारत में नौकरी का बाजार तो कम है क्योंकि प्राइवेट नौकरियाँ ज़्यादा हैं सरकारी नौकरियाँ कम हैं व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए बहुत ट्राई करता है चार चार छः छः बार परीक्षाएं देता है फिर भी आगे नहीं निकल पाता वो परीक्षा ही पास नहीं कर पाता फिर वो प्राइवेट में तो फिर भी मिल जाती है क्योंकि आजकल लोग इंजीनिरिंग है ये है बी फार्मा ये करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जौब उनको मिल जाता है और वो प्राइवेट में ही घुस घुसता है ज़्यादातर संसार प्राइवेट में ही जा रहा है क्योंकि सरकारी नौकरियाँ तो बहुत मुश्किल हो गई हैं अब सर भगवान मिल जाएं पर सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं इतने लोगों ने अब यही सोचा कि प्राइवेट ही करें क्या करें क्योंकि नौकरियों का बाजार ही ऐसा हो गया है की कुछ कर नहीं सकता व्यक्ति हर व्यक्ति तो नौकरी में ही जा रहा घर के चार लोग हैं तो चार ही लोग नौकरियों में हैं कोई प्राइवेट में पहले तो लोग सरकारी में रहते थे अब तो सरकारी नौकरियाँ तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं कि किसी को मिलती हैं किसी को मिलती ही नहीं है तो बेचारे प्राइवेट में ही करके अपना पालन पोषण करते रहते हैं इससे ज़्यादा और क्या करेगा व्यक्ति सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही जाएगा और छोटे मोटे काम तो कर लेते हैं छोटे मोटे नौकरी वाले छोटे छोटे काम कर लेते हैं जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो छोटे मोटे काम कर लेते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे इंनियर डाक्टर रहते हैं वो कहीं प्राइवेट में ही करते हैं जाके क्योंकि सरकारी में तो इनको मिलता ही नहीं है कितना ही ट्राई करें हम बहुत मुश्किल से मुश्किल से सौ में से पंद्रह लोगों को नौकरी मिलती है सरकारी में बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं क्योंकि अब जमाना ही ऐसा हो गया है